हेलो हेलो

अहाँ किताबके दोकानमे सँ बाजि रहलियैहँ हमरा एगो किताब लैके छलऽ

हमरा जे छै ने एगो एस एस सी जी डी के बुक लै के छलै हूँ कतेमे मिलि जेतै ओ तऽ एगो एगो फाइनल दाम कहबै ने कते तकमे होइ छै हँ बीस परसेन्ट ओइसँ दोसर दोकानमे अइसँ जादामे दै छै दोसर दोकानमे तऽ अइसँ कम दाममे दै छै ने दोसर सँ कम मऽ मिलै छै तऽ हम तऽ एस एस सी जी डी के ने बुक कहलहुँ कम्पनिये के हमरा रूपम के लैके छै बीस परसेन्टके छूट अइसँ कम नहि अच्छा अच्छा सिक्स क्लासके बुक राखै छियै सिक्स क्लासके बुक राखै छियै छठाके बुक राखै छियै ओ कतेमे हेतै पूरा ओ पूरा सेट लेनाइ छै तैयो अहाँ एगो एगो के दाम बतायब तऽ तऽ बऽ बारहगो एगारहगो नहि रहै छै सिक्स क्लासके सातगो रहै छै सातगो सातगो तऽ अतितसँ वर्तमानके कते मतलब कते पड़तै तऽ दऽ ओ आओर एस एस सी जी डी के मतलब आओर दोसर कम्पनीके साथ कोइ छै कोन कम्पनीके दूगो तीनगो के नाम बता सकै छियै ठीक सँ देखके कहियौ तैयो दाम कहि देबै नै एखन फेर कहियौ ने दाम पहिले बतै दिऽ ने देखके हाँ आओर

तऽ ई कतेमे पड़तै अइसँ पहिले भी कहलियै हाँ हाँ ठीक छै तखन हम दोकानपर आबि कऽ लए जाइ छी